اردو زبان کا ارتقا بہت پرانے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس کے تحظ کی پوری ذمہ داری ہم تمام اردو والوں پر آتی ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی بقا سے ہماری بممکن ہو سکتی ہے اس کا فروغ ہمارے لیے باعث ترقی ہے ان سب کے ساتھ اردو زبان کے ثقافتی ورثے کا جو معاملہ ہے وہ بھی مسلسل جاری جاری و ساری ہے لیکن ان سب کے باوجود یہاں پر بہت سارے بہت ساری کامیابی آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان اردو کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور جس کا خامیازہ ہماری قوم کو یہ پھر ہم قوم کو یا پھر ہمارے معاشرہ معاشرہ کے لوگوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اور نقصان ایسا ہوگا جس کی تلافی ہمارے لیے باعث خطرناک ثابت ہوگی